जय झूलेलाल पाण खे तंदुरुस्तु रखण जा घणाई तरीक़ा आहिनि उनखां सभिनी खां सुठे में सुठो तरीक़ो जेको मूं अॼु ॾींहुं ताईं ॾिठो आहे ऐं पाण कंदो आहियां सुबुह जो सवेल ई सवेर सुबुह जो जंहिं महिल सिज जी रोशनी जी तपत न हूंदी आहे ओॾी महिल पंज ॾह मिन्ट डुक पाईंदो आहियां तंहिंखां पोइ जेको आहे वही करे प्राणायाम योगा कंदो आहियां ऐं तंहिंखां पोइ मुंहिंजो ॾींहं जो इहो ई प्रोग्राम हूंदो आहे त पहिरियों मां पाण खे फिट रखां इन करे शाम जो बि कोशिशि करे घणो करे मां उनते ध्यानु ॾींदो आहियां ऐं शाम जो बि जे कॾहिं थी सघे बरसाति वग़ैरह न हुजे त बि मां तॾहिं बि घर में ई माना हलके फुलके कसरत करे पाण खे फिट रखणु ई कोशिशि कंदो आहियां ऐं इहो ई कारणु आहे जो जो मां अॼु इन इवन कोविड जे टाइम में मां पाण खे तंदुरुस्तु रखी सघियुमि ऐं ॿियनि खे बि सलाह ॾेई सघियुमि त भइ इहो ई अथव तव्हांजे जीवन जो तंदुरुस्तीअ जो राज़ु छाकाणि त हिक तंदुरस्ती हज़ार नेमतियुनि जे बराबरु आहे मां सभिनि खे इहो ई कंदम त इहो जेको आहे रोज़ु कंदा रहनि ऐं पाण खे हिमथाईंदा रहनि त भई मां तंदुरुस्तु आहियां पाण खे आईने में रोज़ु ॾिसी करे पुछंदा रहनि मां तंदुरुस्तु आहियां मां बीमारु त नथो लॻां जे बीमारु लॻां थो त वरी मां शुरू कंदो आहियां ऐं वापसि वापसि पाण खे तंदुरुस्तु रखण जी कोशिशि कंदो आहियां ऐं परमात्मा जी कृपा थींदी आहे जय झूलेलाल